जों जों माइखौ आं माइ गायनो मोजां मोनो माइखौ जोंहा रन्जित रन्जित माइ गायो आरो खोथियाफोरखौ ट्रेक्टर होनानै एवहोबाय एवहोनानै फिनथाम एवहोबाय फिनथाम एवहोनानै आरो नांगोलजों एवहोबावबाय नांगोलजों एवहोनानै दैखौ खोथियाखौ सोमनानै लाखाबाय खो सोमनानै लाखानानै खोथियाखौ दैखौ बरथिख खालामनानै आलि फास्त दाननानै दै खोथियाखौ खुहैबाय खुहैनानै दा दस बिस दिनसो थानानै जोङो बे खोथियाखौ फुनानै हासार हासार होनानै गोबोरखि हासार सारनानै जोङो बे खोथियाखौ गायगोन गायनोसै गायखांनायनि उनाव गायखांनायनि उनाव जेला फागुन सैथ्र' सैथ्र' माग फागुन मास मोनोबा माइया मोनहैयोबा अखा बोथोरखौ नायनानै जोङो बे माइखौ हागोन हानानै मारा होगोन मारा होनानै जोंहा बे माइखौ फानगोन फानगोन आरो न'आव जागोन न'आव जा न'आव जागोन खोथियाफ्रा मोजां हासार होनानै गायोबासो माइफ्रा मोजां हासार होनानै गायोबासो मोजां जायो नालाय नंखायनो मोसौ बोरमा गासैबो बेरा दुमनानै दानि जुगावथ' मोसौ बोरमा हाबो नालाय नंखायनो बेरा दुमनानै बेरा होनानै माबायो होस्रां होस्रिं खालामनानै जोङो बेखौ जानो थाखाय मोजां आबाद खालामनानै मावनानै लायो मेसें बोथोर समफ्राव गायखानानै हानानै मेसिन फोरजों मारा होनानै जोङो बेखौनो मोजां आबाद खालामो आंनि बुंनाया एसेनोसै जोब्बाय